ट्रैक्टर जेह्ड़े न इक जेह्ड़े अलग अलग किस्म दे होंदे न कोई रेस आस्तै होंदें न रक्खे दे किश केह्ड़े करसानकी आस्तै होंदे होर जेह्ड़ा करसानकी आस्तै ट्रैक्टर होंदा ओह्दे कन्नै हल्ल होना बहुत जरूरी क्योंकि हल्ल होग तां गै ओह्दे कन्नै करसान दी जेह्ड़ी जमीन ओह्दे कन्नै राही बाही होनी ऐ ते ओह्दे कन्नै गै जेह्ड़े हल्ल हल्ल दे कन्नै पिच्छै डाह् बी होना चाहिदा ता कि जमीन खुंबै गी ओह् पद्धरा करदा जा ओह्दे कन्नै गै जेह्ड़ियां एह् सारियां चीजां होनियां न जेह्ड़ियां रेस दे समें ते ओह् बक्खरे ट्रैक्टर होंदे शौकी तौर पर ते जेह्ड़ा करसानकी आह्ला ट्रैक्टर ओह्दे कन्नै इक औंदनी दा जरिया बी होंदा ऐ करसानकी दा जेह्दे कन्नै तुसेंगी चार पैसे दी मदद होई जंदी ऐ ओह्दे कन्नै उन्नै ट्राली बी होंदी लाई दी जेह्दे कन्नै ओह् रेता बज्जरी जां जेह्दे कन्नै ओह् होर बी सारियां चीजां करी सकदा ऐ ट्रैक्टर होना जरूरी ऐ बंदे कोल करसान बंदे कोल तां कि उसी जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी इक स्हूलत होई जंदी ऐ राही बाही दे बिच्च जेह्ड़ी उस टैम जेह्ड़ी उसी परेशानी औंदी ऐ फसल बाह्ने दे टैम ट्रैक्टर कन्नै जेह्ड़ा सौक्खा होई जंदा ऐ